भारतमे भोजन नीक होइत अछि आ दैनिक जीवन मे बहुत नीक नीक भोजन बनै छै भारत मे भारतमे दैनिक जीवनके लेल बहुत से भोजन होइत छै आओर एक आ बनबाके लेल भोजन मे मसालाके लेल जे से हल्दी मरचाई ईसब के बारेमे बहुत चीज़ सब मसाला सब के बारे मे बतायल गेल अछि भारतमे भोजन से बहुत प्रोटीन आओर बहुत नीक भोजन मिलै छै भारत एहन भोजन कोनो देश मे नहि होयत अछि भारतमे शाकाहारी मंसाहारी सर्वाहारी एहि सबके लेल लोक सब प्रकारक भोजन मिलैत छै भारत मे सबसे बढ़िऑं भोजन प्राप्त होइत अछि हमरा सबहक कोनो तरहक दिक्कत नहि होइ छै भारत मे भोजन के लेल भारत मे भोजन सॅं हमरा सबके बहुत नीक आबैत छथि आओर भारतमे हमरा सबके भोजनके लेल सरकारो सोचै छै आओर भोजन मे कोनो कोनो भी तरहके दिक्कत नहि होए छै भोजन मे मसाला जैसे हल्दी हल्दी सॅं हमरा सबके बहुत बहुत से भोजन मे प्रयोग कयल जाइत छै हल्दी मसाला से हल्दी हल्दी के अलावा आओर मिरचाइ ईसब के प्रयोग कयल जाइ छै भारतमे भोजन से हमरा सबके बहुत नीक होइत लागैत छै भारत एहन भोजन कोनो भी देशमे नहि प्राप्त होइ छै भारतमे हमरा सबहक भोजनके लेल कोनो तरहके दिक्कत नहि छै